गांव में ॿार पहिरें हिसाब सां कंदा आहिनि गिल्ली ॾंॾो खेॾंदा आहिनि कंचा खेॾंदा आहिनि खो खो खेॾंदा आहिनि इहे पुराणा ॾाढा खेल हूंदा हुआ ऐं मतलबु कबड्डी बि खेॾंदा हुआ ॾाढा कबड्डी खे ॾिसंदा हुआसीं त ॾाढो सुठो लॻंदो हुओ हाणे मतलबु उहे मतलबु रवाजु विया हाणे शहरनि में गेम्यूं अलॻि हली पेयूं आहिनि जीअं गिल्ली बैटिंग हली पेई आहे बैडमिंटन हलो हली पियो आहे ऐं मतलबु जीअं लूड्डो थो हले कैरम बॉड थो हले हाणे जो ॿियो हिसाबु आहे पहिरियों जो ॿियो हिसाबु हुओ पहिरियों त मतलबु जेके खेॾंदा हुआसीं ॾाढो सुठो लॻंदो हुओ ऐं हुन में ॾाढो टाईम पास थींदो हुओ हुन ई महिल लंबो लंबो हलंदो हुओ जीअं असां खेॾंदा हुआसीं खो खो बि खेॾंदा हुआसीं त ॾाढो सुठो लॻंदो हुओ हुन में कलाक कलाक ॾेढु ॾेढु कलाक लॻी वेंदो हुओ त हाणे त जीअं लूड्डो था खेलूं खेॾूं त पंजवीह मिंटे टीहें मिंटे में ख़तमु थी थी वञे इयं ई कबड्डी खेॾंदा हुआसीं ॿ ॿ टे टे कलाक लॻाए हाणे कैरम बॉड बि चालीहें मिंटे में पंजतालीह मिंटे में ख़तमु थी थींदी वञे